कैलाश टूर एंड ट्रैवलवला गप जे भऽ रहल छलै तऽ अहि अयठामसँ भऽ रहल छलै ने हँ हमरा सबके वृन्दावन जेबाके प्रोग्राम बनि गेलै एकाएक प्रोग्राम बनलैए दूटा परिवार अइमे हमसब छी कुल मिलाकऽ सात आठ आदमी एकटा बच्चा लअ के आठ आदमी छी तऽ एकटा गाड़ी चाही जे हमरा सबके ओतय छोड़ि दिए आओर वापसी सेहो हेतै पन्द्रह दिनका बाद तऽ से ओइमे की केना लागि जेतै किराया औरो जगह गप कयलहुँ हँ कहबे कयलहुँ दू परिवारके छी तऽ कनी अइमे तालमेल बैसा लेबै आओर कहबाक मतलब भेल जे अहाँ अयठामसँ तऽ हम बराबर हमरा ओतऽ अबिते अइ गाड़ी अहिके गाड़ी करै छी अइमे की हमरा लागत कतेक देबऽ पड़त आओर की छूट हम बुझिये अइमे कारण जे वापसीमे सेहो हम अहिसँ सम्पर्क करब तऽ एहन सुविधा अहाँके अछि गाड़ी जाहि जोगर गाड़ी कनी ढङ्गर हेबाके चाही ढङ्गर मतलब ई जे ओकरा भङ्गठी नहि लागै रास्तामे कतौ हमरा सबके रूकावट नहि हो